دنیا میں بہت سے لوگوں کا الگ الگ پیشہ ہوتا ہے وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو بہت شوق سے اس کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں بلکہ سب لوگوں کو اپنے پیشہ میں اور اپنے اس کام میں بہت مزہ آتا ہے مجھے بھی اپنے اس پیشے میں اور اس کام میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ مجھے اس کا بے پناہ شوق ہے ماہی گیری یعنی مچھلی مارنا تو بہت اچھا کام ہے اس سے صحت بہت اچھی رہتی ہے اور اس کام کو پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے خاندانی کہ میرے خاندانی پیشہ ہے میرے خاندان میں بہت سارے لوگ اس کام کو کرتے ہیں کیونکہ اس طرف سے اس سے اہم اس سے ہم کو اچھی آمدنی ملتی ہے تو دوسری طرف سے مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے اس لیے اچھا لگتا ہے مجھے مچھلیوں کے ساتھ وقت گزارنا ان کو دیکھنا اور ان کو پکڑنا بہت اچھا لگتا ہے چاہوں گا کہ میری آنے والی نسل اپنے حساب سے فیصلہ کرے